مجھے آج بھی اپنے دیش پر گرو ہے کیوں کہ لڑکیوں کا رات میں باہر نکلنا بہت ہی خطرناک ہے اس کے علاوہ لڑکیوں کا بارے میں غلط سوچنا ہے آج مجھے رات میں شرکست گھر چھوڑنا سے اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ آج بھی دیش میں کچھ کچھ انسانیت زندہ ہے اس کے علاوہ مجھے رات کو سرکشت گھر چھوڑنے کے لیے مجھے کے لیے مجھے بہت ہی گرو ہے رات میں چلانے والے ٹیکسی آٹو ڈرائیور کو میرا بہت ہی شدھ شدھ دھنیہ واد آپ سبھی نے مجھے سرکشت میرے گھر پر چھوڑا اس کا مجھے بہت ہی گرو ہے دھنیہ واد آپ سبھی کو